एक दिसंबर उन्नीस सौ उनहत्तर बारह फरवरी उन्नीस सौ सत्तर सोलह जून उन्नीस सौ बयालिस पाँच अक्टूबर उन्नीस सौ सत्तर सात एक अगस्त उन्नीस सौ पचहत्तर